हेल' अ औ औ मोखायदों औ फिल्डआव थांदो थांनायालाय

अ अ औ औ थांदों आंबो थांदों उम औ औ औ औ लाहैगोन दे लाहैगोन

औ औ औ अ औ उम औ औ औ औ ओमफ्रायथ' जानायासो बहा जागोन औ औ औ औ औ औ औ औ उम औ औ औ जागोन दे औ औ जारसि नांगौथ' आरो औ औ औ औ औ क्लाबाव थाखायो दे जारसिया

औ औ औ नोंगौ औ औ औ ओ औ जागोन दे जागोन दे टाइमासो खैथायाव थांनांगौ ओ साराइतिनथासोनिफ्राय थांजागोन ना थांजाया औ औ औ दे दे जागोन दे दे औ दे